شادی پر لوگ اکثر دلہنوں کو پیسے ہار کپڑے اور گہنے اور لڑکی کی ضروریات سے متعلق دوسری چیزیں دی جاتی ہیں خاص کر سوسائٹی میں پیسے کپڑے چپل چوڑی کنگنا سنگھار ہار آئرن وغیرہ دیے جاتے ہیں بٹ خاص کر شادی کے موقع پر لڑکیوں کو پیسے اور کپڑے زیادہ ہماری سوسائٹی میں دیے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو زیادہ دیکھا گیا ہے ہاں ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے اور خاص کر یہ ہماری سوسائٹی کا ایک خستہ حال ہے اور یہ یہ کہیے کہ ہمارے سوسائٹی کا یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ ہمارے سوسائٹی میں جہیز لیتے ہیں اور خود لڑکیوں لڑکیوں کو لڑکی والے کو دینا پڑتا ہے کیونکہ لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں اور اگر نہ کرے جہیز نہ دے تو لوگ شادی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے جہیز کا رواج ہماری سوسائٹی